शादी जहिड़े समारोह में पाणी जी व्यवस्था करणु लाइ असां घर में टब तगारा डूल डम सभु भरे रखंदा आहियूं उन खां अलावा पाड़े वारनि खे बि चवंदा आहियूं त ता पंहिंजे घर में थोरी सुठी व्यवस्था करे रखिजो टब तगारा असां लाइ भरे रखिजो तंहिं हूंदे बि मथे सीमेंट जूं टांकियूं सिंटैक्स जी टांकियूं सभु भराए रखंदा आहियूं बावजूदि अगरि पाणी खुटे थो त वॾा टैंकर मुंसिपाल्टी मां घुराईंदा आहियूंं